जानवरके चराबै लेल तऽ मारि खेत पथार छै ओहिमे चरा लै छी रौदीमे बरसा आर पड़ै छै तऽ फेर ओकरा घरपर तऽ ओकरा सानी उनी लगबैए पड़ै छै ओकर अथी रहल रौदी रहल तब तऽ कोइ टेन्शन नहि रहै छै नहि रौदी रौदी नहि रहल रौदी रहल तब तऽ कोइ टेन्शन नहि छै आओर नहि रौदी रहल तब तऽ ओकरा केनाहिओ ओकरा कुट्टी जनेर अनलहुँ ओकरा कुट्टी काटलहुँ कुट्टी काटिके फेर भुस्सा देलहुँ भुस्सा दैके झट्टा देलहुँ झट्टा दैके ठठेर दैके तब ओकरामे सुपर उपर सनलहुँ सनलाके बाद सब अपन खएलक खएलाके बाद फेर दोबारामे ओकरा कुट्टू तुट्टी काटिके देलहुँ काटिके देलाके बाद साँझमे ओकरा दै लैके ओकरा सब खिएलहुँ पिएलहुँ पेट भरि गेल चरि उरि लेलक तऽ चरला आरके बाद सब भैए जाइ छै तऽ तकर बाद भुस्सा तुस्सा धै कऽ अपन बढ़िआँसे साइन देलहुँ चोकर देलहुँ खिचड़ी देलहुँ सुपर देलहुँ सब दै लै कऽ ओकरा साइन देलहुँ साइनकऽ तऽ ओकरा खा लेलक खएलाके बाद तऽ ओकर पेट भरि गेल तब कोनो टेन्शन नहि रहल तऽ ओकरा साँझमे दुहि गाड़िके देलहुँ कएलाके बाद अपन गोबर तोबर भेल गोबर तोबर बहुत फेकलहुँ कुट्टी ओकरा सबके गोइठा तोइठा जे गोबर भेल ओकरा थोड़े धै देलहुँ ढेरीपर थोड़े ओकरा देलाके बाद ओकरा सबके ठोकि ठाकिके सब अपन कै धै देलहुँ चिक्कन अपन कै देलहुँ फेर तऽ ओकरा सबके खाइलए पानि देलहुँ फेर फेर अपन खा पी लेलक फेर सबचीज कएलाके बाद ओकरा सब अपन जेना जे होइ छै सब कै कऽ भुस्सा तुस्सा सुखल रहल ने जे अनेर तनेर तितल रहल तऽ ओकरा सब सुखा उखाके ओकरा सबके काटि उटिके सबके खिआ देलहुँ खाइके नहि भेल तऽ बाँसेके पत्ता भै गेल थोड़े थोड़े केलेके पत्ता भै गेल थोड़े आलुएके लत्ती भऽ गेल थोड़े जइए भेल थोड़े हर चीज भेल जेना भी मकैए भेलै थोड़े हरिअर थोड़े पटकिए भेलै थोड़े रेजवे भेलै सब चीजके ओकरा मिलाके कुट्टीके कऽ काटिकऽ ओकरा देलहुँ सब अपन खा पी लेलक खा पीके ओकर पेट भरि गेल